पेड़ लाते हैं खरीदकर के बाज़ार से और लगाते हैं अपना बगीचे में तो लाते हैं डोल रहता है और जग रहता है माटी खोदते हैं उसके बाद पानी डालते हैं फिर पेड़ रखते हैं और डाल करके माटी धर डालते हैं और डालकर के फिर अथी करते हैं पेड़ को सब लगा कर के हर उसमें खाद भी डालते हैं और सब डालकर के और डालता है और बोल अथ करते हैं और फिर डेल सुबह उठते हैं तो पानी डालते हैं पानी डालकर के फिर पेड़ को थोड़ा धूप के छाँव में रहता है तो पेड़ बढ़ता है और पानी डालते हैं और पानी डालते हैं सुबह सुबह और शाम को पानी डालते हैं पेड़ में जैसे कि पेड़ बड़ा हो जाए और कुछ पेड़ पौधे से फले और पानी देते हैं खाद भी डालते हैं उसको और बड़ा ही होते जा रहा है पेड़ पौधे और सब रहता है पानी देते हुए रहते हैं उन पेड़ पौधे में पानी दो टाइम देते हैं पानी और डोल और जग लेकर के जाते हैं और पानी भर चलाते हैं और पानी डालते हैं हम उसमें पेड़ में और पौधे में सब में डालकर के फिर पानी सुबह सुबह को सुबह डेली पानी उसमें देते हैं पानी ले जाकर के उसमें पानी डालते हैं और सब पेड़ पौधे में और अगल बगल से जितना भी छोटा बड़ा कचरा होता है सब हटाकर के उस पर माटी डालकर के पूरे साफ सफाई से पूरे रखकर के माटी डाल देते हैं पेड़ के जड़ में और जड़ में धर के माटी और सब पानी उनी डालते हैं पानी डालकर के